हो जय झूलेलाल हा ॿुधायो गुड इवनिंग ॿुधायो हा ॿुधायो अच्छा फंक्शन में ई गुम थियो अथव कंफॉर्म आहे इहो तव्हांखे अच्छा त मां तव्हांजे लाइ छा थी करे सघां अच्छा ठीक आहे जीअं तव्हां चओ था तव्हांजो फंक्शन में ई पर्स खो गुम थियो आहे त मां कोशिशि कयां थी मां ॿारनि खां पुछण जी कोशिशि कयां थी ऐं कैमरा चैक कराया थी ऐं कला क्लास में बि मां अनाउंस कराया थी की तव्हांजो पर्स मिली वञे अच्छा छह जे छह वजे ताईं तव्हां वटि हो अठे वजे ताईं तव्हांखे ध्यानु आयो आहे की तव्हां वटि पर्स कोन्हे अच्छा ठीकु आहे मां कम कैमरा लॻियल आहिनि कॉलेज में त उन्हनि जी लोकेशन चैक कराया थी अगरि मिली वियो त ॾाढो बढ़िया आहे उन में तव्हांजा छा छा डॉक्यूमेंट हुआ

अच्छा त तव्हां बैंक तव्हां पंहिंजा कार्ड तव्हां हाली ब्लॉक कराए छॾियो जेसि तव्हांजो पर्स मिले तव्हां बैंक जा अकाउंट पंहिंजा ब्लॉक करायो छो की अॼुकल्ह फ्रॉड ॾाढा था थियनि हा त मां कोशिशि कया थी सुभाणे ताईं तव्हां मां ॿुधाईंदसि की तव्हांजो पर्स कंहिं ॿार खयों आहे या कंहिं चौकीदार खयों आहे या ॿियो केर अनजान माण्हू खणी वियो आहे हूअ त जॾहिं कैमरा चैक थींदा या पुछा काछा कबी तॾहिं तव्हांजे पर्स जी मूंखे डिटेल मिली सघंदी आहे हा ॿियो ॿुधायो हा ठीकु आहे मां पूरी कोशिशि कंदसि की तव्हांजो पर्स मिली वञे ऐं सही सलामत मिले जेके तव्हांजा डॉक्यूमेंट्स आहिनि उहे बि पूरा ई हुजनि त तव्हां मूंखे पंहिंजा आधार वग़ैरह नंबर अगरि ॿुधाए सघो त उननि खे ॾिसी मां या अकाउंट नंबर अगरि कुझु हुजे या तव्हांजी फ़ोटो वग़ैरह कुझु हुजे उन जे बाबति मां पुछा काछा करे थी सघां फ़ोन तव्हांजी पर्स में कोई अहिड़ी शइ हुजे या पैसा गणियलु हुजनि की केतिरा हुआ त मां उन जे आधार ते थोरी पुछा काछा करे थी सघां अच्छा ॾेढ हा ठीकु हले ॿियो

अच्छा ठीकु आहे मां कोशिशि कयां थी जय झूलेलाल